हलो भैया आप ऋतिक भैया बोल रहे हैं कैब वाले जी मुझे एक कैब बुक करनी थी जी मुझे हम लोगों को फैमिली ट्रिप है हमारा तो हमें मड़हई इ जे सोहागपुर के पास मड़हई है ना वहाँ जाना था तो आप हम लोगों को पिपरिया से पिकअप कर लेंगें क्या जी नहीं नहीं और छोड़ने आपको ही आना पड़ेगा जी तो फ़िर वहाँ आपको तीन चार घंटे तो रुकना पड़ेगा रुक सकते है ना आप हाँ ठीक है तो तो फ़िर आप तारीख़ चौबीस तारीख़ को आ जाइएगा टाइम अच्छा हाँ टाइम है सुबह आठ नौ बजे समथिंग हाँ ठीक है जी आप एक काम करिएगा जब आप निकलेंगे तब एक बार और कॉल कर लीजिएगा तो मैं आपको पूरा पता अच्छे से डिटेल में बता दूँगी जी तो ठीक है ओ के और कोई दिक्कत हो तो आप बता दीजिएगा कॉल कर लीजिएगा वैसे तो यह अपन पिपरिया जाते हैं तो बस स्टैंड के आगे ही एक वह जो जहाँ वह पुलिया टूटी थी वहाँ एक अभी बन रहा था वहाँ से रोड बंद था तो धरस हाँ तो फ़िर यह पी जी कॉलेज है ना पी जी कॉलेज के जस्ट पीछे ही है जी वंश होटल है ना वंश होटल के बाजू वाले रास्ते से जाना है सीधा तो वहीं वहीं हाँ ठीक है ओ के तो फ़िर आप बता दीजिएगा और कोई दिक्कत हो तो कॉल कर लीजिएगा पूछ लीजिएगा ओ के ठीक है भैया हाँ